नमस्ते तव्हांजो तव्हांजो ॿारु पढ़ाईअ में पहिरियों ई कमज़ोरु आहे असां कोशिश कयूं था पर मां प्रिंसिपल खां पुछंदसि पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदी मांव इहा जवाबदारी तव्हांजी हा मां तव्हांखे पुछी करे ॿुधायांव थी